भारतांत तंत्र गिन्यान शिक्षण मनोरंजन वेपार आनी येरादारी मळार खूब सुदारणांं केल्ली आसा हो बदलांव करपाक खूब जाणांचो हात भार लागला नितिन गडकरी सारको राजकीय नेता आसतलो वा उद्दोग धंद्यांतले मुकेश अंबानी रतन टाटा कुमार मंगलम बिर्ला अशें साबार उद्दोगपती शिक्षणीक मळार काम केल्ले अनिता कौल अनुताई वाघ डॉक्टर सुरेश रेड्डी सत्यनारायणन अशीं कितलिशींच नांवां घेवपाक शकतात देशाची उदरगत वा गिरेस्तकाय सादपाक जाय जाल्यार शिक्षण गरजेचे आसा देशाची सामाजीक अर्थीक वा राजकी जावं सांस्कृतीक उदरगत जावपाक दर एकलो मनीस सुशिक्षित आनी सुसंस्कृत जावंक जाय जितलो मनीस शिकता तितलीच ताची देशाक व्हड करपाची तांक वाडटा आयज शिक्षण पद्दतीक काळा प्रमाण बरेंच बदल घडल्यात सगळ्यांक शिक्षण मेळचें सगळ्यांक शिक्षण उपलब्द करून दिवचें अशें सरकाराचें सपन आसा काळा प्रमाण बदल घडोवन देशाक घट्ट करपाचें काम चालू आसा नवीन शैक्षणीक पद्दती ही तातूंतलीच एक भुरग्यांक शिकोवपाक आधुनीक साधनां उपलब्द करून दिता मनशांची सगळ्यां आंगानीं उदरगत सादपा खातीर शिक्षण गरजेचे आयज संवसार सर्तीच्या युगांत पावला मनशान अश्या वेळार मनशान शिक्षण घेतले ना जाल्यार कशें जातलें आयज तांत्रीक शिक्षणाचेर भर दिवन भुरग्यांक वेवसाया कडेन जोडपी शिक्षण मेळचें म्हण नवीन शिक्षणीक पद्दतींत ताचो आस्पाव केला मनशान शिक्षणान आपल्या समाजाक वयर काडपाक जाय जाल्यारच राष्ट्राची उदरगत जातली देशाचो भार सांबाळपी मनशां मदीं उच्च शिक्षीत आसले जाल्यार राष्ट्राचें नांव व्हड जावपाक तेंको मेळटा शिक्षणांत बदल घडोवन हाडटना संस्कृतीचो विसर पडचो न्ही संस्कारमय शिक्षण आसचें तीच काळाची गरज आसा नवीन शिक्षणीक पद्दतींत ताचो आस्पाव केल्लो आसा हो बदल दर एकल्याक उदरगतीचो मार्ग दाखयतलो हातूंत मात्तूय दुबाव ना भारतांत येरादारी खातीर जमीन उदक हवाई मार्ग आसा चडांत चड लोकां खातीर रस्त्यावयली वाहतूक ही एकदम गरजेची आसा भारत सारकेल्या देशांत तर देशांत रस्तो येरादारी चड प्रमाणांत वापरतात भारतांत खंय रस्त्याचे जाळें आसले मोट्या प्रमाणांतलो एक देश भारत देश आकारान मोठो देश आसल्यान हांगा येरादारी करपाक बस रेल्वे आसा विमानां बोटीय आसात भारतांत तर उदकांतल्यान येरादारी करपाचे जाळें तर खूबच मोठें आसा न्हंय कालवें खाडी हातूंतल्यानय येरादारी मोठ्या प्रमाणांत जाता हल्लिच्या तेंपार येरादारिची बरी सादनां निर्माण जाल्यात भारताची मुखेल शारां जोडपा खातीर राष्ट्रीय महामार्ग बांदल्यात हे रस्त्ये वेगवेगळ्या राज्यांच्या राजधानिचीं शारां एकामेकांक जोडटात गोल्डन क्वड्रीलेटरल सुपर हायवेस आसात ती भारताची मुख्य चार शांरां एकामेकांक जोडटात ती शारां म्हळ्यार दिल्ली मुंबय कॉलकत्ता आनी परत दिल्ली असो हो मोठो मार्ग येरादारी करतना खूब गर्दी जावंक जायना म्हण भारताच्या व्हडल्या शारांनी पूल उड्डाण पूल बांदल्यात उत्तर भारताक दक्षिण भारताक जोडपा खातीर महामार्ग बांदल्यात चार लेन आठ लेन रस्ते बांदपाच्या कामाक हल्ली गती आयिल्ली आसा रेल्वे वाहतूकी भितर वंदे भारत एक्सप्रेस ही एका वरांत एकशें अंयशीं किलोमिटर धांवपी रेल्वेची भर पडली ही सगळ्यांत वेगान धांवपी रेल्वे आसा हे रेल्वेंतल्यान लोक सामान म्हाल हाड व्हर करता आता मेट्रो ही वेगान वचपी भारतीय रेल्वे आसा कलकत्ता मुंबय दिल्ली बंगलूर चेन्नय अश्या साबार शारांनी मेट्रो रेल्वे चलतात केंद्रीय मंत्री श्री नितीन गडकरी हांच्या फुडारपणाखाला येरादारी वेवस्थेंत खूब बदल जाल्यात आनीक अजूनय जायत आसात येरादारी वेवस्थेंत बदल जावप म्हळ्यारच देशांची उदरगत जावप एक पावल फुडें मारप अशें आसा आयच्या आधुनिक युगांत तंत्रगिन्यांनात खूबच बदल जाल्ले आसात तंत्रगिन्यानांत फायदेय आसात तशेंच तोटेय आसात तंत्रज्ञानांतले बदल हे मनशांच्या जिणेतलें त्रास कश्ट कमी करतात तंत्रगिन्यानांच्या क्षेत्रांत नवीन सोद लागल्यात जाचो प्रभाव मनशाच्या जिणेचेर पडलां सकाळीं उठपा पसून रातचें न्हिदता मेरेन नाकटां कापपाच्या नेलकटर पासून टी वी मोबायल रिमोट कंन्ट्रोल फ्रिज रेल्वे ह्या सारक्यो वस्तू आमची जीण आमची कामां सोपी करता तंत्रगिन्यानांत नवनवीन भर पडत आसा ताका लागून देशाची उदरगत जाता तंत्रगिन्यानांक लागून मनशांचे जिवीत सोंपें आरामांत वता आनंदी जालां आयज आमी जगाच्या खंयच्याय देशांत रावपी मनशां कडेन उलोवपाक शकता गिन्यान सादनां शेर करपाक शकतात भलायकी सेवेत तंत्रगिन्यानाक लागून नवी उपकरणां दोतोरांक उपेगी पडटात